दाउ फोरखौ जों लायोब्ला मोजाङै जोथोनै लाखिनांगौ मालायनाव मालाय फोरजों मालायनि न'आव थांनानै बिदिनो सैमाफोर होसोनाय बायदि सिना मानसिफोर होसोला होसोलि बाथुलजों गावहरनाय जों दाउफोरखौ न'आव लेंहरनानै आदार होनांगौ जोथोनै लाखि नांगौ बेमार आजार निफ्राय बेमार आजार निफ्रायबो मुलि होनानै मोजांङै मुलि बेमार जायोब्लाबो मुलि होनांगौ आरो मोजांङै जोथोनै लाखि नांगौ दाउफोरखौ दाउफोरखौ जोङो मेरला मोजां खामानिआवबो बाहायनो हायो बाहायनो हायो खाथि खालायै बायहेराआव थांनाय बिदिनो दैआव थांनाय हाख'राव दैआव गब्रायनाय आदार लानानै न'आव लेंहरनानै आदार होनानै दोननांगौ जोङो आरो सैमाफोर निफ्रायबो सैमाफोर होसोबाबो दाउफोरखौ जोथोनै लाखि नांगौ दाउफोरा बारिआव गोबोरखि बायदि सिना एरला एरलि खालामनायखौ दाउफ्रा गोबोरखि एरोबा मेगन खाना खानिबो जायो ओंखायनो आदार होनानै न'आव लेंहर नांगौ मोजां आदार होयोब्लासो दाउआ न'आवबो थायो आरो थाबबो देरो आरो